भारतीय शिक्षा प्रणाली पहिरियां जे ज़माने में ॾाढी सुठी हूंदी हुई हाणे जे वक़्त में ॾाढी ख़राबु थी वई आहे जीअं जीअं ज़मानो गुज़रींदो वियो आहे तीअं तीअं भारत जी शिक्षा प्रणाली ख़राबु थींदी वई आहे हीअंर जी शिक्षा प्रणाली में ॾाढी कमियूं आहिनि जेके सुधरण ॾाढी ज़रूरी आहिनि हुनमें सभिनि खां पहिरीं एजुकेशन क्वालिटी जेका ॾींहो ॾींहं ख़राबु थींदी वई आहे पोइ अफॉर्डेबिलिटी ऐं एक्सैसेबिलिटी चङी जॻहियुनि ते त माण्हू सुठे सां अफोर्ड करे था सघनि पर कुझु अहिड़ा डैवलप सिटीस बि आहिनि जंहिंमें माण्हू अञा बि सुठे एजुकेशन अफॉर्ड नथा करे सघनि ऐं एक्सैस नथा करे सघनि चङे सिटीस में चङियूं शयूं सिखाइणु नथा जेके ज़रूरी आहिनि सिखणु इंटरनेट ऐं इलैक्ट्रोनिक डिवाइसिज़ जे थ्रू इंफॉर्मेशन ऐं एजुकेशन ॾाढो आसानी सां माण्हू अफॉर्ड करे सघंदा आहिनि पर चङनि माण्हुनि खे उहो बि नथो मिली सघे ॿियो ऑउटडेटिड स केरिकुलम हीअंर जे ज़माने में केरिकुलम एतिरो ऑउटडेटिड आहे भारत जी शिक्षा प्रणाली में जेको अपडेट करणी ज ॾाढी ज़रूरत आहे टीचर शॉर्टेज अॼुकल्ह जे ज़माने में शिक्षा प्रणाली केतिरो बि अपडेट कर पर टीचर सुठा न हूंदा त ॿार पढ़ी न सघंदा ढंग सां हीअंर जे ज़माने में टीचर ॾाढा इनएक्सपीरियंस था अचनि एक्सपीरियंस टीचरनि जी ॾाढी कमी आहे ॿियो आहे एक्ज़ीकिंग एक्ज़ामिनेशन सिस्टम भारत जे शिक्षा प्रणाली में एक्ज़ामिनेशन सिस्टम ॾाढो ख़राबु आहे उहो मोस्टली फोकस कंदो आहे की ॿार लिखी अचनि पेपर में ऐं उहे पास थी सघनि हुनसां ॿार जी रीयल स्ट्रैन्थ ऐं कैपेबिलिटी साम्हूं ना अची सघंदियूं आहिनि ऐं हिनजे अलावा बि ॾाढी ख़ामियूं आहिनि जीअं की चङे चङी जॻहियुनि ते इअं थींदो आहे की टाइम न हुजण जे कारण चङी शयूं स्किप कराए छॾींदा आहिनि ऐं चङी शयूं चेंज कराए छॾींदा आहिनि एन टाइम ते जेकी टीचर न पढ़ाइ पाईंदा आहिनि ऐं कंहिं महिल त एक्ज़ाम बि स्किप करे छॾींदा आहिनि कोई कोई जॻहियुनि ते ॾाढी जॻहियुनि ते एक्ज़ामिनेशन सिस्टम एॾो ख़राबु आहे की बिना एक्ज़ाम ॾेई बि माण्हू पास थी अची था वञनि ऐं चङा माण्हू अहिड़ा आहिनि भारतीय शिक्षा प्रणाली जे थ्रू पढ़ी निकिरनि था ऐं अॻियां वधी ना सघंदा आहिनि ख़राबु शिक्षण पद्दती हुजण जे कारण उहो चेंज करणु ॾाढो इंपोर्टैंट आहे चङी जॻहियुनि ते टीचर ई न हूंदा आहिनि खुद सां पढ़णु ॾेई छॾींदा आहिनि सभु जेके कुझु करे वेंदा आहिनि कुझु न करे पाईंदा आहिनि